जोंनि गामियाव मोसौ खानोनो जायगायानो गैया जायो मेसेंबाबो हनै गबसार गैया हाग्रा गोरान गोरान गांसो गोरान गोरान दैज्लांबाबो गबसार गैयिनि थाखाय बबाव खागोन बबाव मागोन जायो जेथिंबो खेथि जाजोबबाय दानिया जेथिंबो खेथि बाथि खालामजोबनाय जाबाय मानसिफोरा मोसौ खानो जायगा गैया बोरमा खानो जायगा गैया होनबाबो उफाय गैया मानसिफोरा लानांगौ गोनां जायो मोसौ बोरमा लानांगौ गोनां जायो गाव गावनि इनकामनि थाखाय बेफोरखौ लायाबानो जोंनि बर' हारिया जेबो इनकाम गैया जायो बिराद खस्थ' जायो गांसो मेसेंआव हनै अखा गैया मा गैया गोरान जेथिंबो हायेननि बायदि जोंनियाव बेयाव गबसार गैया नालाय गोरान गोरान गय दंफां रानजोबलांबाय दैज्लांआवबो अखा अखाबाथाय बिराद अखा जायो फारसेनिफ्राय खस्थ' जायो दैज्लांआवबो मेसेंआवबो बेनो गोरान गोरान रानसाव रुनसाव जाजोबो मैगं थाइगं गायबाबो मोजां जाया रानसाव रुनसाव दैज्लांआवबो बेनो जायो दैज्लांआवबो खेथिफ्रानो मोजां जानो नागिरा बांद्राय अखाबाथाय अखा मा होनगोन बन लायफां दिग्दार जायो दैज्लांआवबो जोंनियाव आरो दा मेसेंआवबो हनै बायदि जानाय लोंनायनिसो खामायनो ना बन लाइसो लायनो बेबायदि जायो बिराद दिग्दार जायो आरो गैथारि गैथारिफोराथ' बांसिन खस्थ' जायो जोंनि बेयाव जोंनि हायेननि बायदि जाया जोंनि बेयाव गोरान जायगा दैफोराबो लोंनाय बायदिसिना दैफोराबो मोजां नङा लेथ्रा मानसिफोरा दै बायदिसिना फोरखौनो साफा खालामनो रोङा लेथ्राखौनो लोंनाङो जों दैफोरखौबो आरो बन सन लायनो थांनाङो जोङो हाजोफोराव माब्लाबा बिदिनो आरो मा होनो मैगं थाइगं नागिरनो थाङो बायदिसिना नागिरनो थाङो जोंबो हाग्रा बंग्रा गिबां गिसांबाबो थांनाङो नागिरहैनाङो जि जिखौ जानो लुबैनाय मैगं थाइगं बेफोरखौ नागिरनो थाङो जोङो दैज्लां जोंनिथ' बेयाव ना गुरनाय माबा गुरनाय दङ जायगा जायगा दंग' दैमा जाय थांनायफोरा थाङो जाय थाङिफ्रा थाङा आरो मा होनगोन लाफा मैगं माबा मैगं गाव गावबागाव मेसेंफ्राव इसे इसे खेथि खालामनानै जायो माबानि थाखाय गोराननि थाखायनो हायानो गोरान ना जोंना बेनिखायनो बारा मोजांबो जाया उफाय गैया गाव गाव खेथि खालामबाबो आरो बायनानै जाबावनांगौ गोनां जाहैयो जोङो मोजां जायिनि थाखायनो दानाय लुनाय दायो जोङो माब्लाबा मेसें समाव जि जोम दायो दैज्लांआव माइ गायो हाजिराबाबो जों माइ गायहैयो न'आव खेथि गैयाबाबो थांनांगौ मावनांगौ गोनां जाहैयो गैया जोंफोरो आरो लोगोफोर ज' ज' लानानै बबावबा बबावबा हाजिरा मावनोबो थाङो जोङो जि इसे मोनो उफाय गैया न'आव जिरायनानै मोनजाया दाउ अमा लानानै फिसियो बेफोरखौनो इसे एनै फिसिनानै माबा खालामनानै जोंफोरो जानांगौ गोनां जाहैयो आरो जोंनि बर'नि नेमावथ' बर'नि ओंख्रिफोराथ' सबाइ ओंख्रि अनला ओंख्रि बेफोरबायदि दाउ न'नि दाउ फिसिनाय जानो मोजां मोनो हाग्रा दंफां गोरान माबा गोरान दालाय गोरान माबा गोरान नागिरनानै लायनांगौ गोनां जाहैयो बन जननो थाखाय बारियाव दंफां दंला गैया ओंखायनो जोङो माबा दैलांबारियाव थांनानै बन सन लायो ना लायो आरो न'आव मोसौ मोसाबो नायनांगौ गोनां जायो बाहेरावबो थांनांगौ गोनां जायो सासेल'बाथ' न'खरखौनो सालायनो थान जायो बाहेरावसो थांनो ना न'नि खामानिसो मावनो ना नायनो बेफोरबायदि जायो थाङो बिदिनो